हैलो के ओला वला बोलै छियै कहलूँ जे हमरा काल्हि जे छै ने छओ बजे जे छै बाहर जाइ के छै हवाई जहाज़ से तऽ हमरा जे छै ने काल्हि दूइए बजे ओला चाही हमरा घर पए लागि जाय के चाही आओर हमरा जे छै लेट होए के नहि चाही तऽ हमरा जे छै टाइम पे पहुँचा देबै अभी तक अहाँके ओला वला नहि आयल हन हमर जे छै फ़्लाइट के टाइम भए गेल हन तऽ हमर फ़्लाइट छूटि जेतै तेकर भरपाई अहाँके करऽ परत तऽ ओला पर जे छै हम विशेष कार्रवाही भी करब एकर जे छै अहाँ विरुद्ध जे छै क़ानून के सापेक्ष अहाँके जे छै जुर्माना भरऽ परत नहि तऽ हमर फ़्लाइट के जे छै टिकेट के अहाँके पैसा दय के चाही अहाँक दीय परत